ہمارے علاقے میں قالین کا اور لکھنوی کڑھائی کا کام ہوتا تھا جو ایک دو سال پہلے بہت زور شور پہ تھا اب اس کام کی جگہ نئی ٹیکنالوجی نے لے لی ہے جیسے کے کمپیوٹر سے ڈیزائن تیار کرنا اور بڑے بڑے ادھوگ یا دھندوں میں اس کی جگہ لے لی گئی ہے اب اس کام میں تھوڑی ساری مند گتی آ گئی ہے جس میں کہ اس کام کو لوگوں کرنے میں زیادہ سمعے لگتا تھا اب اسی کام کو مشینوں اور بڑے بڑے کارخانوں میں بہت ہی جلدی جلد سے جلد کیا جا رہا ہے اور اس کے ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد بہت سے گھروں میں روز بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے پہلے ایک قالین کو بننے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے اور ان لوگوں کو دس دس سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی پراپت ہوتا تھا جو اب بالکل ہی بدحالی پر ہے